औ दे दे सार नै आंथ' औ आङो गभरमेन्टनि जानानै रिफाइनारि बे गभरमेन्टनि जानानै आङो मोनसे खोथा सोंनो लुगैदों पाब्लिक नोंथांमोनाथ' पाब्लिक जाहैबाय जे बेयावदि मोनसे गिदिर कम्पानि दं थावनि मोनसे कम्पानि दा बेवहाय गोबां औ रिफाइनारि थाव सोदांग्रा दा बेवहाय पलिउसन गोबां जायो दा बे पलिउसन जानायाव पाब्लिकाव माबाफोर असुबिदा जादों नामा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंहरनो हागोन नामा औ दे दे

औ औ औ औ औ औ औ गेसफोरा मोनामो औ औ औ औ असुबिदा औ औ कारेक्ट कारेक्ट कारेक्ट नंगौ नंगौ

आस्सा सा सा नंगौ नंगौ नंगौ कारेक्ट खोथा नंगौ आस्सा बिदिब्ला नोंथां पाब्लिक हिसाबै सरकारनाव माबाफोर बिथोन दं नामा जेनेबा बे सरकारआ बेखौ मा खालामनो हागोन गभरमेन्ट औ

औ अ आस्सा सा सा औ औ औ सार मोजां साजेसन

नंगौ नंगौ नोंथां प्ब्लाकनिफ्राय जोंनिफ्राय मोनसे राइजोफोरनि कमप्लेन दङ बेयाव कार्ब'न फेक्टरि दङमोन बे कार्ब'न फेक्ट'रिनि थाखायबो जोंनावहाय गोबां कमप्लेन होदों दा बे कार्ब'न फेक्टरिया मा रोखोमनि गामिफ्राव एफेक्ट होदों बेखौ एसे बुंगोन नामा नोंथाङालाय औ आस्सा सा हय हय हय नंगौ नंगौ नंगौ थेंकिउ थेंकिउ नोंथां जों गासैबो बुजिजोब्बाय हामबायसै दिनैनि थाखाय दे दे दे थेंकिउ